ایک بڑا تنازع زمین کی ملکیت کی اس سلسلے میں تھا کچھ دیہاتوں کے بیچ زمین کی حدبندی واضح نہیں تھی اس کی وجہ سے کسانوں کے درمیان جھگڑے اور مقدمہ بازی ہوئی بعض اوقات جھگڑے اتنے شدید ہو گئے کہ پولیس کی مداخلت کرنی پڑی لوگوں نے پنچایت اور عدالتوں سے انصاف کی اپیل کی کچھ جگہوں پر مذہبی جلوس کے راستے کو لے کر بھی اختلاف ہوا انتظامیہ نے بات چیت اور ثالثی کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی اس تنازع میں سیاسی جماعتوں نے بھی کردار ادا کیا جس سے بات بڑھی ان جھگڑوں سے سماجی ہم آہنگی متاثر ہوئی کاروبار تعلیم اور نقل و حمل پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا کئی بار لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت نے صلح کی کوششیں کیں اب حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں ان تنازعات سے ہم تمام لوگوں کو یہ سبق ملا کہ بات چیت اور باہمی احترام بہت ضروری ہے ہمیں اپنے علاقے میں امن برداشت اور یکجہتی کو فروغ دینا چاہیے اس سے آگے اور کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے